नमस्ते मैं बोल रही थी कि मेरा पा अरे नल का पाइप टूट गया है नल का पाइप टूट गया है तो उसे रिपेयर करने में कितना खर्चा जाएगा कितना जाएगा पाँच हज़ार बहुत ज़्यादा है थोड़ा कम करिए चार चार चार भी ज़्यादा है तोब आप आप बहुत ज्यादा मांग रही है न तो ठीक है तो अच्छे से लगाना मतलब दुबारा नहीं टूटना चाहिए जैसे साढ़े तीन लगा दे रही है मतलब अच्छे से हो जाएगा रिपेयर न हाँ तो हमें अच्छा ही चाहिए हाँ तो अच्छा ही चाहिए मुझे अच्छा ही करिये आप जी जी जी जी चलिए तब तक आ जाएँगे आप तब तब पर भी कब तक आ जाएँगे टाइम तो बताइए या शाम पाँच बजे को या सुबह ओके ओके नमस्ते नमस्ते नमस्ते

अब फिर मुलाकात होगी जब आप कहेंगी तब नहीं नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है इतना ज़्यादा अच्छा त कितना टाइम लग सकता है जोन जो नल है नल बाहर मतलब बाहर पानी फेंक रहा है पाइप सही नहीं है इसी हिसाब से मतलब बनाना है